कत्तौ छिए यौ ड्राइवर हमरा जेना छै बलाह बारह बाजि गेलै राति केना पहुँचबै धियापुता केना रहैत हेतै नहि रहैत हेतै सभ भुखल सब कानै खिजै हेतै हमरा पहुँचा ने दिअ राति भय जेतै तऽ घरो के लोक सभ तऽ कानतै खीझतै बालो बच्चा सभ बेलाला हेतै ठीकेछै पहुँचाए देलियै कितना पैसा भेल बलाह तऽ हम पहुँच गेलहुॅं कितना पैसा भेल पाँच सए टका कहै छियै पाँच सए टका भेले है अच्छा ठीके छै लऽ लियऽ मुदा पहुँचाबै लए खुब धन्यवाद दै छी अहाँके बड्ड ऋणी छी अहाँ हमरा पहुँचा देलहुॅं मगर फेर व्यगरता लागत फोन करब तऽ अहाँ पहुँचा देब नै तऽ सब बाल बच्चा तऽ बेलले हेतेए सब तऽ हमरो ऐछ रौतुका बला बात छै रास्ता पेरा मऽ कि हेतिए नै हेतिए पहुँचालूह तऽ निक्के नै कैलूह एहन ड्राइवर कोनो हेतिए कि नै हेतिए फेर कोनो इमरजेंसी कामे हेतै कोनो सामाने लाबए कऽ हेतै अहाँके फोन करब फेरि ऐब जाइब फेर हमरा पहुँचा देब ओना अगलो बगलो लोक कऽ जाए कऽ काम हेतेए तऽ ओकरो पहुँचा दयऽ सकैएछी जान पहचान हेतेए तबे नै अहाँ नीक लोक छिए तब नऽ अहाँके कहेछी